अ अ नोङो गुसु बेसाद जेरै आइसक्रिम ना बेदरफोर जाथ' नाङा दै ओमफाय आरो बिदिनो थान्दा बेसादफोर माबा नाङा जायखिजाया नोङो ओ मुलिफोरखौ थिखमथै जाबाय था आरो ओमफाय इदिनो हामनाय मोनाखैब्ला फैनानै इदिनो मा खनसे फैफिनबाव फार्मासियाव बिदिनो ओ जायखिजाया आगोलनिफ्राय मोजां ना मोजाङाव फैदों ना इसे

अ थान्दा बेसादफोर ना बेदरफोर आइसक्रिम बायदि बायदिखौ माबा जाथ' नाङा बेबायदिनो मुलिफोरखौ थिखमथे जाबाय था मुलिया जोबबाय नामा

जोबबा ओंखाम जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै जाब्लानो जाबाय दै गुदुंफोर लोंबाय था मुलिफोरा जोबबाय नामा अ जोबबायब्ला

पिल ना बथल जादोंमोनलै अ गुजुनाय गगा मोननायल'ना अ दे होमब्ला

जायखिजाया दै गुदुंफोर लोंबाय थाब्लानो हामलांगोन दे लासैनो दे होमब्ला